بات کرنے کا حسیں طور طریقہ سیکھا ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا اردو زبان اپنی پوری تاریخ میں دوسری زبانوں اور ثقافتوں سے بہت متاثر ہے اردو زبان ایک اپنے آپ میں بہت اپنی الگ ہی مقام رکھتی ہے دوسری زمانوں سے اردو کا ایک الگ مقام ہے لوگ ہندی انگلش بہت آسانی سے بول پاتے ہیں لیکن اردو بہت کم لوگ بول پاتے تھے اور اب ہمارے لیے اتنی آسانیاں ہو چکی ہیں کہ لوگ بہت زیادہ اردو بول لیتے ہیں پہلے لوگ جو بزرگ ہوتے تھے زیادہ تر وہی لوگ اردو بولتے تھے لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ ہماری یووا پیڑھی میں اتنا حوصلہ اور اتنا جذبہ آ رہا ہے اردو بولنے کا اردو سیکھنے کا کہ زیادہ تر یووا لوگ جو ہیں جو لڑکے لڑکیاں ہیں جوان لڑکے لڑکیاں ہیں وہ سب اردو سیکھ رہے ہیں اور ہم آسانی سے اردو اردو سیکھنے کے لیے ہمارے لیے بہت آسانی بھی ہو گئی ہے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں گوگل پر ریختہ ویب سائٹ مل جائے گی جس سے ہم آسانی سے اردو سیکھ سکتے ہیں اور ہمیں اس میں ہمیں پہلے ہمارے لوگوں کے پاس ڈکشنری ہوا کرتی تھی لیکن ہمیں اس کے لیے ڈکشنری کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہم گوگل پر کچھ بھی ورڈس انگلش یا ہندی میں ڈالیں گے وہ ریختہ پر اردو میں ٹرانسلیٹ ہو کر آ جائے گا ہم ریختہ کی سائٹ کھولیں گے گوگل پر تو وہ ہمیں اردو میں ٹرنسلیٹ ہو کر کچھ بھی مل جائے گا پہلے ہمیں ڈھونڈھنا پڑتا تھا جس کو اردو نہیں آتی تھی اب لوگ بہت آسانی سے اردو سیکھ سکتے ہیں اور اردو زبان اپنے آپ میں بہت متاثر ہے دوسری دوسری زبانوں سے بہت الگ مقام رکھتی ہے بہت متا با لوگ اس سے بہت متاثر ہوئے ہیں بولنے سے اس کے بولنے میں ایک الگ ہی سلیقہ پتہ چلتا ہے لوگوں کا اردو بولنے والے لوگوں کا سلیقہ ہمیں الگ سےدکھ جاتا ہے اور جو ہندی انگلش جو عام طور پر سبھی بول لیتے ہیں لیکن اردو ہر کسی کو نہیں آتی تھی اب بہت زیادہ ترقی ہو چکی ہے اردو اردو زبان میں اب لوگ زیادہ اردو سیکھنے کے لئے ہی جذبہ ہے لوگوں کے اندر اردو سیکھنے کا بہت جذبہ ہے